हाँ मैंने फेसबुक ट्विटर और इंश्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप जो सोसल मीडिया की चीजें उनका उपयोग किया है इनका उपयोग बहुत ही आज के जमाने में देखा जाए तो टेक्निशन बहुत ही अच्छा है लेकिन इनका लोग जो दुरुपयोग करते हैं वो गलत है इनका जो सही उपयोग करते हैं वो सही है और लेकिन इनको आज कल लोगों ने गलत चीज में यूज बना लिया है और इनका गलत उपयोग करते हो एक बहुत ही गलत है जैसे कि मैं बात करूँ इंश्टाग्राम की तो इंश्टाग्राम के ऊपर आज कल लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स मारते रहते हैं गंदी गंदी पिक्चर्स भेजते रहते हैं तो वो गलत है फेसबुक पर भी ऐसा करते हों गलत है अगर कोई चीज सही बनाने के लिए लिए हो तो इसको सही रखो गलत मत बनाओ इस्से आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी बहुत परेशानी आएगी और यह बहुत ही एक गलत भी है और सही भी है इसको सही बनाने के लिए अच्छे से अच्छा इंश्टाग्राम के अंदर जैसे हम बात करें अलग अलग फिल्टर्स में हम पिक्स ले सकते हैं और अलग अलग फीचर्स में कुछ भी कर सकते हैं अच्छे से